ہیلو جی میری بات بات ابوبکر سے ہو رہی ہے جی مجھے اپنے بغل والے گھر سے اور باقی بہت سارے جگہ سے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے پینٹر ہو اس ایریا کے جی میں رہتا ہوں یہاں موج پور کے سائڈ میرے اور میرا ایک فلیٹ ہے جو فور بی ایچ کے کا ہے اور اس کا مجھے انٹیریئر پینٹ کروانا ہے جی اگلے دو تین مہینے میں کیونکہ مجھے اچھے سے کروانا ہے نہیں وہ پہلے آپ کا بجٹ پتا چل جائے کس ٹائپ سے تو پھر میں جی جی جی اچھا اگر یہ وال پوٹی وغیرہ کروانا تو ابھی آپ بییک کر دیتے ہو اچھا اور مجھے یہ وال پہ اسٹیکر وغیرہ لگانا ہے اور ایک ڈیزائن بھی ہے پینٹنگ کا آپ مطلب کر سکتے ہو نا جی آپ کا بجٹ تو ٹھیک ٹھاک ہے میں ڈیسائڈ کر لوں گا اور مجھ میں کچھ ہی دن میں آپ کو کال بھی کروں گا پھر واپس اسی نمبر پہ یہ میرا نام عبد اللہ ہے ہاں ہاں اسی میں نے کام کروانا ہے اور آپ اپنا اپنا دو اگلا دو مہینہ فری بھی رکھنا تھوڑا اگر کام زیادہ ہو پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو بائی